हाँ मैम नमस्ते कैसे हो आप हाँ तो आप बारबर शॉप से ही बात कर रहे हो ना हाँ मुझे एक्चुअल्ली बाल छोटे करवाना है शॉर्ट हेयरकट करवाना और ब्लीच भी करवानी है तो आप में मतलब कैसे कैसे क्या क्या प्राइज़ेज़ हैं इनकी अच्छा मैम ब्लीच में ऐसा भी होता है क्या फेस के हिसाब से कुछ करवाने का तो मैम अगर ब्लीच मैं नहीं करवाऊं तो उसके अलावा मैं मुझे क्या करवाना चाहिए तो उससे मुझे कैसे फायदा होगा मतलब मेरी ऑइली स्किन है तो ज़्यादातर इसमें सबके अधिकतर आ ही जाते हैं फुंसिया कुछ पिम्पल हो जाते हैं मेरे इतने नहीं होते हैं लेकिन मुझे थोड़ा डेटेनिंग मतलब टैनिंग तो हो ही जाती है और ब्लैक हैड्स व्हाइट हैड्स की भी प्रॉबलम है तो मुझे क्या फिर करवाना चाहिए अगर मैं ब्लीच नहीं करवाऊं तो अच्छा तो फेशियल में आपके पास कौन कौन से फेशियल आप करते हो तो ऑइली फेस के अकॉर्डिंग कौन सा फेशियल मेरे पे सही रहेगा सबसे ज़्यादा अच्छा तो उससे फ़ायदा रहेगा मेरी स्कीन को दोबारा तो बार बार तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए और उसके बाद दोबारा करवाना पड़े अच्छा और हेयर कट के साथ मुझे ना स्पा भी करवाना है बालों में तो वो अच्छा तो मेरे बाल थोड़ा क्या है ना पतले भी हैं और थोड़े ऑइली ज़्यादा आ जाते हैं जल्दी से और मैं बालों से थोड़ा परेशान भी हूँ बहुत भारी बाल है मेरे पास मेरे बाल कमर तक आते हैं वैसे तो बहुत बाउन्सी बाल है लेकिन मुझे थोड़े शॉर्ट कट में चहिए मुझे थोड़े छोटे करवाने हैं कंधे तक मैम मुझे बस करवाने है मुझे समझ नहीं आ रहा अच्छा ऐसी कौन कौन सी ड्रेस मतलब देखो मैडम मैं करवा तो लूँ लेकिन फिर उसके बाद मुझ पर अच्छे नहीं लगे तो फिर क्या फ़ायदा वह कटे हुए बाल थोड़ी न वापस आऐंगे नहीं नहीं बॉब कट तो ज़्यादा छोटी भी नहीं करवाना है मुझे बस कंधे तक शॉर्ट कट करवाने हैं ज़्यादा छोटे नहीं मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है मुझे तो छोटे बाल ही करवाना है वैसे इसके कि कितने पैसे लगेंगे हाँ ठीक है मैम फिर मैं कल आती हूँ कल आप फ्री हो ना ठीक है मैम धन्यवाद